मां तव्हांखे पंहिंजे घुमणु जो विस्तारु में तव्हांखे पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर करणु वारो आहियां जीअं त मां कॾहिं पंहिंजो किथे घुमणु जो प्रोग्राम ठाहींदो आहियां नेशनल या इंटरनेशनल या त किथे एॾी प्लेस जेको ॾाढो असांजे इंडिया जे कोने में आहे जिते ॼाम ट्रैवल जो तकलीफ़ थींदी आहे जिते कोई ट्रांसपोर्टेशन या कोई बि ज़रियो वाईं फाईं या कुझु जीअं त टेलीफोन नेटवर्क न हलंदा आहिनि उन ते वञण जी जॻह ते मां पहिरियों कीअं प्रिपरेशन कंदो आहियां सभु खां पहिरीं मां किथे वञण खां पहिरीं पंहिंजी त प्लेस जो नालो गूगल में विझंदो आहियां हुन प्लेस जे बारे में ॾिसंदो आहिया नियरेस्ट कहिड़ि ट्रेन बी हूंदी नियररेस्ट कीइअं मां हुन प्लेस ते पहुचंदुमि मूंखे कहिॾा साधन मिलंदा जीअं मां हुन प्लेस ते पहुंची सघां हुन खां पोइ मां इहो ॾिसंदो आहिया की हुते वञण खां पोइ मूंखे कहिड़ी जॻहि ते रहणो आहे हुनमें में मां यूटूब में सर्च कंदो आहियां की हुन प्लेस कहिड़ी सुठी रहण जी जॻह आहे जिते मां रही सघंदो आहियां हुनजी कंफर्टेबलटी ॾिसंदो आहियां सेफ्टी ॾिसंदो आहियां हुनजो प्राइस ॾिसंदो आहिया हुनखा पोइ आख़िर में वञी करे मां पंहिंजी ट्रेन जी टिकट कढाईंदो आहियां ट्रेन जो टिकिट बि तॾहिं कढाईंदो आहियां जॾहिं हुए पंहिंजी टिकेटू मूंखे पूरी मिलनि जीअं त कन्फर्म मिलनि मां हो कढाइणि खां पोइ लास्ट में वापिसि सभु जीअं त फोन ते ऑर्डर ॾेई छॾींदो आहियां जींअं मां यूट्यूब में ॾिठो या त मां गूगल ते सर्च कयो पंहिंजे प्लेस लाये हुनखां पोइ नियरेस्ट टू नियरेस्ट जीअं मुंहिंजी मूंखे कोई कार खपे या टू व्हीलर खपे भाड़े ते त मां हुननि माण्हूनि खें कांटेक्ट करे गूगल मां ॾिसी हुननि खे फोन करे छॾींदो आहियां की मां हिन ॾींहु ते अची रहियो आहियां हिन ॻाडी मां लई रहियो आहिया त मूंखे तव्हांजी हीअ ॻाडी खपंदी भाड़े ते ऐं तव्हां मूंखे थोरी हेल्प कजो त हिअं मां सभु पंहिंरियो खां हीअ प्लैनिनंग करे छॾींदो आहियां जीअं रूम थिया होटल थी ऐं असांजी प्लेस थी हुते कीअं वञिणो आहे कहिड़ी प्लेस लहिणो आहे हीअ सभु मां पहिरियों पने ते लिखी रहिया पर हीए पन्ने ते लिखण खां पोइ बि मां जॾहिं ट्रेन ते वेंदो आहे न वरी रिवाइस कंदो आहियां की हिन जॻह ते मूंखे हीअं करिणो आहे हीअ करिणो आहे जीअं मूंखे कोई तकलीफ़ न थिए हियो सभु करण खां पोइ मां सुख सा मुंहिंजी मस्तु जर्नी थी वेंदी आहे ऐं मां हिकुदमि ख़ुशी ख़ुशी वापिसि ईंदो आहिया थैंक यू